गुजरात में खेल विभाॻ जे साम्हूं इलाही चुनौतियां आहिनि जीअं की प्रशाशनिक मुद्दा बुनियादी ढांचे जी कमी लिंग में पक्षपात संस्कृति ऐं नौकिरी जी सुरक्षा में अभाव संस्कृती खे तोड़णो ऐं ॿियो निष्कर्श